बिबारखौ फुजा होनायाव नांगौ जायो एखमबा बिबारखौ मानसिफ्रा बिफैनायआव हरनाय जायो बिबारखौ जों बेगरबो दोननो हायो फुजायावबो नांगौ जायो ओंखायनो बिबारखौ गायनाय जायो मैगं मैगंखौबो जों गायनाय जायो बेबायदिनो सबायबिमा खुमब्रा जोगोनार बेफोरखौबो हाथायाव फानहैनाय जायो थिनालि बाजाराव आंनो फानहैनाय जायो एखमबा बेफारिफोर फैनानै लांफैनाय जायो न'आवनो बेखौनो गायनाय जायो फानहैनायबो जायो लांफैयोबो न' खाथिफ्रावबो राननानै होनाय जायो जाथि जाथिफ्राबो लांफैला बायो ओंखायनो हरनाय जायो माब्लाबा माब्लाबा लांफैनायाव बिदिनो हरनाय जायो फानहैनाय फानहैनायबो जायो एखमब्ला बेफारिफोर लांफैनाय जायो मैगं मैगंफोरखौ

थिनालिआव फानहैनाय लांनाय जायो बेफोरखौ फुजा होनायाव नांगौ जायो बिबारनि बिबारखौ बिबारनि फिथाइ बेमोन बिबारा फिथाइ होनानै बेगरबो जायो बेगरखौ जों फोरान गायनाय समाव बाहायनो खानाय जायो